कसो आसाय रे साइश हय रे बिजी आशिल्लो हांव जालो जालो तो कोरया मरे आमी या रे या फल्यां येता मरे फाल्यां फ्री आसा हांव आनी जेवपाक खूंय या रे आरे जेवपाचें पयलें मरे आं आवय कुल्ली म्हाका आवडटा मरे करुया करुया हय हय हय हय केनसल केला हांवें सगळें केनसल केला आनी फॅरी लागता मरे दिवाराक येवपाक थंय जियी कांय ना आवोय आं डन डन आम बेत हांव बेतये कडेन रावतां तूं म्हाका हय हय

हय हय स्टार्ट आप बी जालो रे आमचो लॉन्च बी जालो तो सामको पार्टी करपाकूच जाय आतां स्टार्टआप जालो म्हूण बरो हय तूं आनी तुजे भावाकूय हाड हय हय वा हाडटा हाडटा हांव हय हय देव बरें करूं आं देव बरें करूं चलो बाय